کیا آپ میم بول رہی ہو میم آج کون سی کلاس ہوگی مطلب آج کلاس میں آج کیا ہوگا میم اوکے میم میم اُس میں کیا کیا بنائیں گے ہم آج اوکے میم میم پھر کلر کے ساتھ ساتھ اور کچھ بھی لانا ہے اور ہم شیٹ اوکے میم اور ہم کتنے بجے سے کلاس اسٹارٹ ہوگی مطلب کتنے بجے ہے میم ختم کب ہوگی چھ بجے شام سے یا صُبح سے میم جی جی اوکے میم میم تو میں اپنی دوست بھی آنے والی تھی میم وہ کلاس جوائن کرنا چاہتی ہے آرٹ کے لیے اوکے میم تو وہ پوچھ رہی تھی فیس کے لیے اوکے میم تو آج ہم سربتی کی وہ سوری مطلب پیڑ پودے بنائیں گے آج ہم اوکے میم اور میری میری فرینڈ آئے گی تو میں اُس کے پیرینٹس کو بھی لے آؤں گی وہ آپ سے بات کرلیں گے اوکے میم بائے اوکے تھینک